नमस्ते मैं आपके स्कूल में पढ़ रही है वंशिका तो मैं उसकी मम्मी बोल रही हूँ वो फोर्थ क्लास में है मैं आपको ये सूचना देना चाहती थी कि अभी वंशिका की तबीयत खराब हो रही है कल उसको मैं चिकित्सक के पास लेके गई थी तो चिकित्सक ने बोला कि इसको डेंगु हुआ है तो आप इसको अभी कुछ दिन के लिए अवकाश पर रखिए विद्यालय मत जाने दीजिए तो इसीलिए मुझे आपसे उसके लिए इजाजत चाहिए थी कि वांशिक कुछ दिन के लिए स्कूल नहीं आ पाएगी हाँ मुझे वंशिका ने आज सुबह ही बताया कि मेरी परीक्षा शुरू होने वाली है कुछ दिनों बाद तो मुझे विद्यालय जाना है लेकिन अभी मैं उसको भेज भी नहीं पाऊंगी क्योंकि चिकित्सक ने साफ साफ मना किया है क्योंकि उसे डेंगु है और फिर वो बाकी बच्चों में भी संक्रमण हो सकता है इस वजह से तो मैं यही चाह रही थी कि आप मुझे बता दीजिए अगर कोई गृह कार्य हो उसका और परीक्षा से संबंधित जो भी सूचना है आप मुझे बता दीजिए तो मैं इसको तैयारी करवा दूँगी वो मैं आपकी बात समझ रही हूँ लेकिन अभी क्या है चिकित्सक ने पूरे तरीके से मना कर दिया है कि नहीं आप इसको मत ही भेजिए वरना बाकी बच्चों में संक्रमण हो जाएगा हो सकता है वंशिका से आपको भी हो जाए और फिर वंशिका की तबीयत भी ऐसी नहीं है चल पाने में भी सक्षम नहीं है तो अभी आप बता दीजिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप फिर मुझे बता दीजिए जो भी आप तैयारी करवा रहे है तो आप मुझे सूचना दे दीजिए कि आज विद्यालय में हमने ये ये करवाया है तो आप वंशिका को यह करवा दीजिए तो मुझे जैसे भी समय मिलता जाएगा मैं उसको तैयारी करवाती जाऊंगी और फिर मैं पूरा प्रयास करूंगी कि वो जल्द से जल्द दुरुस्त हो जाए और विद्यालय आ पाए नहीं नहीं नहीं उसको पहले कभी ये नहीं हुआ अभी क्या है इन दिनों वो उस दिन विद्यालय से आई थी तो वहाँ से आने के बाद वो बगीचे में गई थी खेलने तो काफ़ी समय बाद लौट के आई थी तो इस वजह से फिर वो आई तो उसने बोला कि मम्मी मुझे थोड़ा सा हरारत सी हो रही है तो मुझे लगा कि शायद इसके शरीर में ऐसे ही हो रहा होगा तो फिर मुझे मैं उसे चिकित्सक के पास लेके गई थी तो फिर वहाँ पे उन्होंने कुछ जाँच वगैरह करी उसकी तो फिर तीन दिन बाद आई उसकी जाँच तब पता लगा कि उसको डेंगु हुआ है फिर चिकित्सक ने तुरंत ही मना कर दिया कि अभी इस पर ध्यान दीजिए और इसको आराम करवाइए और इसका शरीर भी काफी थका हुआ है तो आप कोशिश कीजिए कि ये ज़्यादा बाहर ना जाए क्योंकि ये संक्रमित है फिर बाकी में भी हो जाएगा ध्यान रखिए थोड़ा अपना भी ध्यान रखिए और वंशिका का छोटा भी भाई है उसका भी आप ध्यान रखिए जी धन्यवाद आपका